हैलो हां जी नमस्ते अच्छा अच्छा अच्छा तुस किन्ने बजे आए हे कल भला सवेरे आए हे शामीं अच्छा ते जे ऐ ते निं रेह्दा कोई मेरे आटो च ते जे लब्भग ते देई ओड़गा ऐ निं रेह्दा ऐ रेह्दा होंदा हा लब्भी जाना हा अच्छा अच्छा ते रेह्दा ऐ निं ऐ ते रेह्दा होग जे लब्भग ते देई ओड़गे हां चलो ठीक ऐ फिर